हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ जी मैंने लेपटॉप की इन्क्वाइरी करी थी मुझे अभी तो ये डिसाइड करना है हालाँकि मुझे कि कौन से कम्पनी का मैं लेपटॉप लूँ बट मुझे दो कौन कौन सी कंपनियों के और क्या रेंज के आपके पास अवेलेबल है आप वो बता दीजिए भले ही आप मुझे डिटेल वाट्सअप पर सेंड कर दीजिए

अच्छा

हाँ तो आप मुझे है न सेवेन्टी थाऊज़ेंड के अंदर तक का चाहिए नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है

अच्छे ठीक है ठीक है मुझे दे दीजिए रेंज वाइज़ आप सारे कम्पनीज़ के और कितने कौन सा मॉडल है आप सब मुझे सेंड कर दीजिए हाँ ओके ओके सर